औ ए बुं दे औ औ

आंनाबो सासे दं औ दासो सोजेननो नागिरदों बेखायनो माने स्कुल मोजां नागिरदों आरो औ सावरायजागोन माने जोंहाबो नागिरगासिनो नालाय मोजां स्कुल मा स्कुल बेलाय औ आंबो एसे एसे खोनाहांदोंथ' औ बिसिबां बैसो जाखो गथ'आ

गाज्रि नङा बारा गाज्रि नङा बेनाबो फोरोंनायाथ' मोजां मास्टार मास्टारफ्राबो मोजां स्टुडेनफ्रा गैयाबाबो सारिस'जनसो दं दां औ नायदो नोंसोर बबेयाव साबसिन मोनो बेयावनो सोदो औ औ औ गाज्रि नङा ओहो औ दे होम्बा दोनसै दे ना